हा मां हिक दफ़े दालि ठाहे रही हुयसि त मां लूण ऐं मिर्च विधा पर कुकर बंदि न कयो हुओ ऐं तंहिं माल मुंहिंजी फ़ोन जी घंटी वॻी ऐं मां फ़ोन खणणु वियसि ऐं फ़ोन ते ॻाल्हायो ॻाल्हाइण खां पोइ आयुसि त मूंखे यादि न हुओ त मां हिन में लूण ऐं मिर्च विधो आहे त मां हुन में विझी छॾियो जॾहिं दालि ठई वेई त मां हुन दालि खे चखे ॾिठो त हुन में ॾिठमि त लूणु वधीक आहे हाणे हुनखे ठीकु करण जे लाइ मां छा कयो थोरो वधीक हिकु गिलास पाणी विझी छॾियो ऐं पाणी विझण खां पोइ दालि थी वेई पतिरी हाणे हुन पतिरीअ खे घाटो करण जे लाइ मूंखे आइडिआ आई अटकल लॻी सोचियो त हुन में ॿ चारि स्लाइस विझा थी ब्रेड जा ऐं हुनजा पासा कटे छॾिया उहे विझण खां पोइ दालि खे वापसि मैश कयो त दालि घाटी थी वेई ऐं दालि घाटी थिअण खां पोइ कंहिं खे खाधी सभिनी त हुन में ख़बर बि न पेई त हिन में लूणु वधीक हुओ ऐं दालि पतिरी हुई ऐं इहा दालि सभिनी खे ॾाढी वणी